جی مجھے روایتی طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا بےحد پسند ہے بالمقابل اس کے کہ میں لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر یا کمپیوٹر پر ٹائپ کروں اور لکھوں کیونکہ روایتی طور پر قلم سے لکھنے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور حالیہ برسوں میں تحریر اسی طرح بدلی ہے کہ پہلے لوگ بہت زیادہ شوق سے سیکھتے تھے اور لکھتے تھے اور آج کے دور میں لوگ کم فرصتی کا شکار ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہ وہ سیکھیں اور باضابطہ لکھیں تو پھر اب لوگ زیادہ لیپ ٹاپ اورموبائل پر ہی لکھتے ہیں